मी कामाचो मनीस मी सदीत कामांक वता पूण म्हाका जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना एक आवड आसा म्हाका काय तर गरोवपाक बी वचपाक जेन्ना टायम मेळटा सांची सुद्दां हांव जर बेगीन आयलो कामांसून बी जाल्यार गरोवपाक बी वता हांव न्हंय थंयसर थंयसर गेलो सुशेगाद कामार जें कितें टेंन्शनां आसतत आनी कितें करता उठता आनी तेंय गरोवपाक वता थंय कोणाचीच खबर कोणाक नासता गेलो थंयसर बसलो ज टायम जालो काय परत आयलो घरा अशें करून हांव डेली गरोवपाक बी वतां आनी खरें तें गरोवंक गेलो जाल्यार एक आपलें मायंडय बरें रावता घरा कडले कोणाचें आयकुपासर परत कोणाच्या घरा कडेन वचून बसासर हाचे खबरी कर ताचे खबरी कर म्हणून हांव किदें करता उठता आनी गरोवपाक वता ते सायटीन कोणाची खबर नासता न्हय आनी कोणाक कोण नासतत आपलो टायमय बरो वता आपलें मायंडय बरें एकदम फ्रेश रावता आनी आयलो काय परत घरा कडेन आयलो काय जेवलो खाल्लो परत न्हिदलो परत सकाळी उठलो परत कामाक गेलो तसोच टायम मेळटा तेन्ना तेन्ना हांव गरोवपाक बी वता कित्याक ही घरा कडेन रावसर कोणाची किरकीर आयकपासर कोणाची खबरी ही झगडटात ती झगडटात ते आयकपासर ते एक गेलो त्या सायडीन न्हंय कडेन बसलो सुशेगाद आसा आपलो टायम काडटा त्यावटेन फीश लागले काय आपणाकय बरें ते म्हणजे एक उमेद कशी येता काय तर हय बाबा चल फीश लागलो आयज नुस्तें आनी विकत हाडपाची गरज ना मागीर घरा कडली आमची खूश जाता अशें करून हांव तर सदांच म्हाका एक तो आवड कशी आसा पयलीं पसुनूच हांव ल्हानपणा पासुनूच हांव तो गरोवपाक बी वतलो ना न्हय पूण बरें बरें नुस्तें व्हडले व्हडलें हाडटलो चणकूल जावं पालू जावं आनी कितें शेंवटाळें तशें खूब किदें कितें हाडटलो म्हण आमची ती सगलीं म्हणटली अरे बाबा हें तूं थंय विकत हाडूं नाका तेंं हे तें कितें गरोवन हाडटा ते तशें केन्नाय टायम मेळटा तेन्ना तूं गरोवंक वच तूं सुशेगाद म्हणजे हें कोणाचें आयकतले तूं घरा कडेन सदां झगडत आसतत कांय ना कांय तरी करीत आसत एकामेका वांगड घरा झगडटात भायली झगडटात म्हणन तूं बाबा किदें कर तुका आदी रागय येतो खूब तूं सुशागद ते सायडीन गरोवपाक चल कोणाची कटकट नाका